जि'यां के में तुसें सनान्ना के प'ञें डेटें दे बारे च पैह्ला आई गेआ पंदरा अगस्त उन्नी सौ संताली साढ़ा देश आजाद होआ दुई डेट ऐ जी छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् साढ़ा सविधान लागू होआ इक होर डेट सनान्ना जी में तुसें दो अक्टूबर उन्नी सौ ठारां सौ उनत्तर गी साढ़ा महात्मा गांधी दा जन्मदिन होआ इक होर डेट सनान्ना तुसें में जी तेह्रां जनवरी अस अस ओह् बनांदे ओ लोहड़ी बनांदे इक होर डेट सनान्ना में तुसें पञमीं लास्ट डेट ऐ ओह् ऐ चौह्दां तरीक चौह्दां चौह्दां अप्रैल गी अस बसाखी बनांदे